औ बाजै नों मैगं फायखारि खालामोना क'क्राझाराव गांजिमा बाजाराव नोना

मा मा मैगं फानो नों ओरैनो मैगं गोथां ओरैनो

ओमफाय फोरलाफोरा बेसेबां दा केजिसेयाव आयु इमान एथथ' दाम सबायफ्रा लाय सलिस थाखा फवा बा किजियाव आसि आसि एकस' सायथ किजि दालि आलाय बिस थाखा फवा थ्रिस थ्रिस एक्स बिस थाखा किल' मानि बाजै आंबो मानि न' आव आंबो गोबां जाखलायनो हायै मैगं गोथां आबाद मावो नालाय दा ओंखायनो दा नोंनो माखासे फायखारि रेथ नि एसे खमाव हरनो नागिरदोंमोन आं बाजैया फानोब्ला ओरैनो दा मुला गोदान मुलायाबो जा जासो गारदों ओंखायनो एसे फानहो होलांआबा गाज्रि जालांगोन ना मुला दं मैथा मैथा बांगाल भिन्दि ओमफाय दा नों बाजैया मुलाखौ बेसेबां होनो केजिआव नोंसोर ओरैनो बा बाजाराव बेसेबां फानो हाब होनबाथ' सलिस बा आसि एक्स सायथ थाखा किजि सेजौ दजि केजियाव होनबा आं आंनिफ्राय लायोबा बेसेबां केजिबा लागोन नों एक्स' थाखा केजि दे दस थाखा होदेरबावदो एक्स' दस जाया औ आंहाबो थाव खरसा दं ना बिसिम लांनायाव ओमफाय मैथाखौ लाय बिसिबां केजि फानो ना बाहाग हिसाब

आंनिफ्राय आंनिफ्राय लाबा बिसिबां

दे बाजै होमबा जायखिया दाहाय लांगोन आङो मैगं आथ' बेराथ रोखोमनि मैगं दं गासिखौबो एफा एफा लांजोंबगोन ओमफाय नोंनि अबे अबे दाम बेसेबां होथावो नों नायै नायै दाम होबानो जाबाय दे होमबा दा लांसां बाजाराव बाजारावनो थाखायो दा होमबा आं थिन्थासोआव हैसै दा औ दे होमबा बाजै दोनथसै दे